हैलो मां अनील कुमार मुरजानी ॾखिण दिल्ली नेहरु नगर मां थो ॻाल्हायां तव्हां रामू सिंधी होटल मां ता ॻाल्हायो न मां तव्हांखे ॾह मिंट थिया कुझु ऑडर ॾिनो हुओ जंहिंमें की चार फुल्का हिकु प्लेट चांवरनि जी ॿ प्लेटूं दालि ऐं हिकु मिक्स सब्जी जो ऑडर ॾिनो हुओ छा आहे की हिन वक़्तु महिमान घर में वेठा आहिनि मूंखे थोरो जल्दी आहे तव्हां इहो ऑडर ॾिनो आहे की न अञा डिस्पैच कयो आहे की न कयो आहे ता मूंखे कृपा करे जल्दी ॿुधाईंदा महिमाननि जे करे मूंखे थोरी जल्दी आहे अगरि तव्हांखे देरि थी लॻे त मूंखे ॿुधायो त मां वरी ॿिए हंधि किथां घुराया महिरबानी करे देरि न कंदा अगरि मोकिले सघो त जल्दी मोकिले न त मूंखे ॿुधायो त मां ॿिए हंधि कोई इंतिज़ामु कया